गोंयान जेन्ना चेडवपाक लग्न करता तेन्ना तेका अशी गिफ्ट दिवपाची पद्दत आसा म्हणजे भांगर घालपाची गळ्यान घालपाची हातीक कांकणां घालपाची तोडे घालपाचे मागीर पीत घालता पितुकांची कांकणां घालतात मागीर गोठ म्हणून घालतात मागीर कानांतली म्हणून घालतात भांगतीळो म्हणून घालतात आनी आमाड्याची म्हणून फुलां घालतात तें सुरगां व्हळेसार म्हणून तो माळटा आनी कुट्टरे म्हणून घालता आनी आ आल्वार म्हणून दिता खाट दिता साडयो दिता व्हंकलेक आनी आयदनां म्हणून दिता मागीर पुण्यवाचन म्हणून जाता पुण्यवाचन गिफ्ट दिता लोक व्हंकलेक म्हणून तरेतरेची गिफ्टां दितात मागीर कोण थोडो लोक तें जायते आयदनां दितात पयशेय दितात कोणूय गिफ्ट म्हणून आनी किरें किरें दितात आनी हांव हुंडो दिना आमच्या गोंयान हुंडो दिवपाची येना सवयना आनी हुंडो दिवप ना म्हणजे व्होले कितें अशें गिफ्टां कितें दिवपाची जाय तें जाय तें दिवपाचे पूण पयशे दिवप ना अशे आनी पयशे घेवपूय ना तशे आनी